جب میں چھوٹا تھا تو مجھے میرے والد صاحب نے ایک کیمرہ لا کر دیا تھا وہ کیمرہ بہت اچھا تھا اس سے تصویر بہت اچھی آتی تھیں اس وقت ہمارے گھر میں کچھ خرگوش اور ان کے بچے پلے ہوئے تھے اور ہمارے باغیچے میں پھولوں کے بہت سارے پودے تھے جیسے گیندا گلاب بیلا میں زیادہ تر ان کی ہی فوٹو لینا پسند کرتا تھا اور اپنے والد والدہ کو دکھاتا تھا فوٹو اچھی آنے کی وجہ سے وہ مجھے خوب شاباشی دیا کرتے تھے اور شاید میں نے دس سال کی عمر سے ہی فوٹو کھینچنا شروع کر دیا تھا میں روزانہ چرند پرند جھیلوں ندیوں پہاڑوں کی فوٹو کھینچنے جاتا تھا اور آج فوٹو گرافی میرا جنون بن چکا ہے اور فوٹو گرافی میری ہابی ہے